जोङो जेनबा न'खर सालायनायनि थाखाय संसारखौ जालांनाय जालांनो थाखाय जोङो जेनेबा गथ'फोरबो फरायनाय मानाय दिनै हाल खदालखौबो जेनबा मावनांनो रोंला उन्दैफ्रा दानि उन्दैफ्रा गथ'फ्रा आरो हालेवनोबो रोंला बिदिनो एखम्बा लेखाबा लेखाल' खालामनो नागिरो गासैबो बुस्थु खौनो मावजोबलांनांगौ बेखौ साननो रोङा आरो दानि गथ'फ्रा ओंखायनो दा बिमा बिफाफ्राबो माखासेखौ सोब फोरोंनानै लाहोनांगौ देनां फरायै फरायै फरायबाबो माथो साख्रिफोरखौनो मोना साख्रि मोनाबा खेथिफोर मावनानैनो जानांगोन आरो जेनबा बिदिनो गायनाय फुनाय खालामलांनांगोन हाजिरा मुजिरा मावलांनो रोंनांगोन दानि जुगाव लेखाल'बाबो जाया लेखाल'जोंबो मोनजाया ओंखायनो आरो साख्रि माव माव खौबो बहा मोननो मोना जों गैयियालाय ओंखायनो दिनै खुनुरखमबाबो जालांनो नांगोन फोरोंलांनांगोन गथ'फोरखौ बिदिनो रोंलांनो हाथों होननानै बिमाफ्रा बुंनानै होनांगोन बिदि जायो आरो गथ'फोरखौ फोरोंलांनो थाखाय मोजांयै मोजां सोलों माबा सोलोंनाय हानांगोन गथ'फ्राबो बिमा बिफानि खोथाखौबो लानांगौ लालांनांगोन आरो